हैलो नमस्ते सर जी हां होआ दा टैस्ट बी औने आह्ले बच्चे नलायक पढ़दे है नी कक्ख नी सनांदे केह् सनां बच्चे दि'यां गल्लां बड़ा धूं दिंदे न ना पढ़दे नेईं गल्ल बड़ा गै शोर मचांदे छड़ा क्लास च अजें रेही दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा रेही दा फर्क होई दा होई दा यूनिट टू बी चली पेदे न हून अवा पढ़दे नी हैन बिच्च बिच्च बच्चे लाइक न ते बिच्च बड़े न नैह्ले न ओह् नैह्ले पर दैह्ले कट्ठे होए दे में थोह्ड़ी कट्टे मां प्यो उं'दे औंदे आखदे पढ़ाओ पढ़ाओ साढ़े बच्चें गी सिर खाई ओड़दे न आह्नियै पूरी ध्याड़ी उं'दी सिर खपाई नी मुकदी में जेह्ड़े नलायक बच्चे न धूं देई ओड़दे नेईं पढ़दे नेईं गल्ल आह्नियै छड़ा होरने बच्चें बी धूं दिंदे न ते नलायक करदे न उ'नें गी बी ओह् नेईं लेंदे बच्चे नेईं गल्ल हां बस केईं बच्चे बिच्च बड़े लाइक न केईं नलायक न ओह् बड़ा धूं दिंदे बाकी बच्चें गी बी नेईं पढ़न दिंदे हैन हां बस औङन बा पैह्ले उ'नेंगी सधारना नी थोह्ड़े हारे नैह्ले नैह्ले बच्चे न रोज तड़ाले मेरे कोला हां तौले तौले गै आई जाने न हून ठीक ठीक ऐ होर सर जी हाल चाल ठीक ऐ नी थोआढ़ा हां इस बेल्लै इस बेल्लै डैंगू बड़ा फैले दा परहेज करेओ थोह्ड़ा हां बड़ा पाए हैं ओह् में ख्याल गै रौंह्दा बच्चे पूरी ध्याड़ी सिर खाई ओड़दे मी डैंगू डैंगू मेरे कोला नस्सदा जंदा तुस ख्याल रक्खो हां